आंनि मुङा रायजोमुथि आं रानिखाथा चिरां डिसट्रिक्ट निमोन आं रानिखाथा चिरां डिसट्रिक्ट आवनो जोनोम मोनदोंमोन नाथाय जों बिराद खस्थ'मोन उन्दैनिफ्राय जों बिफा हालुवानि आबाद खालामनानै जाबोनांदोमोन जोङो उन्दैनिफ्रायनो माइ गायनानै खोथिया फुनानै ओंखाम संनानै आरो स्कुलाव थांनायनि सिगां जोङो दुब्लि माइ फोथाराव ओंखारग्रोनाङोमोन जोङो जोंनाथ' क्लासा गोदो दसथानिफ्रायसो जायोमोन नालाय गामियारिफोरना बर' मिडियाम फरायनाय जोङो गामियावनो एल पि स्कुल दङमोन बर' मिडियाम बावनो फरायनानै थांनाय आरो बेनिफ्राय जोङो आस्राबारि एम भि स्कुलाव फरायदों आरो बेनिफ्राय जोङो रुनिखाथा हाइ स्कुलाव फरायदों जोङो सिगां न'नि खामानिखौ मावगोरजोबोमोन जोङो गोदोनि दिनावथ' नों बिमा बिफाजों समान समान माइ गायनाय फुनाय आरो मेसेङाव माइ हानाय बेफोरजों जेरावबो जोङो गोरोबजोबनांगौमोन मावफानांगौमोन फारसेथिं जाहा दाहोना रुवाथि लानोबो गोबां फैसा गैयामोन खस्थ'मोन जोङो फरायनाय समाव जों जोबोद खस्थ' मोनबोदों गोसोखाङोबा उन्दै समनि बै जारिमिनखौ दाबो मोथो मोथो गोसोआव हाबनानै थाजोबनाय आरो गोदोनि बायदि दिना जों बेखौनो दिनै आङो आंनि बे जिउ जारिमिनखौनो एसे फोरमायनो सानो उन्दैयाव जोङो फासथायाव सिखारोमोन जोङो पासथायाव सिखारनानै जोङो सिला सिबनांगौ सिला सिबनायनि उनावहाय बिमा बिफायाथ' सोरांबानो माइ दुब्लियाव थाहैखायो माइ फोथाराव दैलां समाव ओमफ्राय बेनिफ्राय जोंबो स्कुलाव थांनायनि सिगां फुङाव फासथायाव सिखारनानै जोङो सिला सिबनोसै अमा आदार होनोसै ओंखाम संसै बेनो आरो आरो सोरबाया ओंखाम सङाबा माइ गायहैग्रोनांगौमोन जोङो माइ गायनो बानानै माइ गायनो बाबा ओंखाम संनांगौमोन आरो ओंखाम संनो बाबा माइ गायनांगौमोन आरो जोङो बेबायदिमोन माइ गायहैयोमोन जोङो आटथासिम आटथानिफ्राय गायखांनानै दसे फैनानै दुगैनानै आरो क्लासाव थाङोमोन जोङो ओंखाम जानानै नयतायाव थांबाय दसतानिफ्राय क्लास नालाय जोङो बेबायदिनो सोलिबोयोमोन आरो जोङो गामिफोराव आरो फैनानै दुइथायाव गयोमोन जोंनि स्कुला गनानै जोङो बिदिनो ओंखाम गोजां जाफैयोमोन गाइखेर दंमोन जोंहा मैसो दंमोन मैसोया बिराद मैसो लायोमोन बाबाया जि गिदिर गिदिर मैसो दंमोन जोंनाव मैसो गाइखेरा बिराद फिय'रमोन आरो जों बेजोंनो ओंखाम गोजां जानानै आरो दुब्लियाव थांफिनोमोन जोङो सारिता पासतासिम ओमफ्राय बेनिफ्राय ओंखाम संफैनांगौमोन दाहोना रुवाथिनो दाहोना रुवाथिखौबो बुरजा लायोमोन जोंहा दाहोना सानै लावखार सासे रुवाथि सानै आरो जों बिब' बिनानाव साथाम ओमफ्राय आंनि फंबाय सासे दङ जों गासिबो साब्रै जायो जोङो ओमफाय बिमा बिफा सानै जों बिराद गोग्गोम न'खरमोन आरो गामियाव बेजोंनो जों सोलिबोनाय आरो आङो हाइ स्कुल फरायखांनानै मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय आं कक्राझार गार्ल्स कलेजाव फरायफैदोंमोन हाइर सेकेन्डारि खौ ओमफ्राय बेनिफ्राय एसे लाभ मेरिजाव हाब लाब हाबनानै मोजां मोननाय सोलिनानै जों इसे आङो इसे हायेर सेकेन्डारि पास जानायनि उनावनो आंनि फेमिलिया आंखौ हाबा खालामहरदों ओरै दतमाथिं ओमफ्राय दा आङो दतमानिफ्राय हाबा जानानै आङो दा कक्राझाराव थाफैबाय आङो दा कक्राझारावनो आङो फेमिलि खालामनानै दङ आरो भबानिपुर होननाय जायगायाव ओमफ्राय दा आङो मा आङो साख्रिखौ मावथ'वासै आङो गथ' सानै दङ न'आवबो मा खालामनो गथ'खौ सोर नायनो मावग्रा मोना गामि निफ्रायबो रावबो फैनो हाया आरो मावग्राफोरखौथ' मोनखाया टावनाव बिराद जारला जायो जोहा मावग्रा लानानै सोलिनांगौवाबो बेनि थाखायनो जोङो दा आङो फिसा सानैनि थाखायनो आङो जेबो मावनाय जायासै आरो आं ओमफ्राय कनट्राक्ट नि लाइसेन्स बानायनानै आङो एसे खामानि मावबाय आरो बिनि उनावहाय आङो दा बिजनेस साइकेल दखानफोरबो होबाय आङो दा बेफोरजोंनो आङो सोलियो आंनि हासबेन्डा साख्रि मावो ओमफ्राय दाथ' आङो बे बिजनेसावनो आङो दा हाबनानै दङ आरो आङो एक्सारसास खालामो जोबोरनो साइखेल सालायो जोङो बोराय बुरि ओमफ्राय गोजान गोजान सालायो जोङो आंहा सुगार बेराम जादोंमोन ओमफ्राय आङो साइकेल सालायनानैनो आङो बे बेरामखौ गैया बायदि मोनदों आरो दा आङो बेजोंनो मोजां जानानै दंथ'यो दा साइकेल साइकेलावनो आं नांसाबनानै दङ दा